हमारे भोजन में उपयोग आने वाले चावल के बारे में हमारे भोजन में बासमती राइस चावल मिलते तो हैं पर वह बहुत ही प्रकार के आते हैं और ऑरिजनल नहीं मिलते वो बासमती राइस बहुत प्रकार के आते हैं पर सब ऐसे ही रहते हैं मतलब नकली रहते हैं ऑरिजनल वाला बासमती हमें नहीं मिलता और बहुत मुश्किलों से मिलता है ऑरिजनल वाला बासमती राइस उसे बहुत ढूँढना पड़ता है बहुत मुश्किलों से मिलता है ऑरिजनल वाला बासमती राइस और भी हमारी रसोई में भोजन पकाने वाले ऐसे सामान हैं जो बहुत मुश्किलों से मिलते हैं जैसे कई प्रकार के मसाले हो गए और सोयाबीन का तेल भी उपयोग किया जाता है रसोई में बनाने के लिए वह भी बहुत मुश्किल से मिलता है बस भोजन में पकाने के लिए कई प्रकार का उपयोग कई प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है जिससे सामान का उपयोग किया जाता है वह बहुत ही मुश्किल से मिलता है खाना बनाने में जैसे कई प्रकार की ऐसी सब्जियाँ होती हैं जो हमें पसंद हैं पर वो यहाँ नहीं मिलती जिस प्रकार यह सामान यहाँ पे मिलता है पर वह नकली होता है हमें ऑरिजनल सामान नहीं मिल पाता जैसे हमें खाने में आम बहुत पसंद है पर आम भी कई प्रकार के आते हैं अच्छा आम और मीठा आम बहुत मुश्किल से मिलता है हमारी रसोई में